जी नमस्ते अंकल बोले हमको चाहिए था और कुछ च्वाइस का चप्पल चाहिए था

ये हमको फ्लाइट का या रिलैक्सो हो तो रिलैक्सो का चाहिए था ठीक है जैसे हमको चार एक चार नम्बर का चाहिए था और पाँच नम्बर का चाहिए था ठीक है सूज में कंपस का आ जाएगा ठीक है जैसे पार्टी में अगर जाना हो जैसे कहीं पर जैसे लहंगा के सेट में सेट में चाहिए था हमको कपरा का सेट होता है और हील में चाहिए था सैंडल वगैरह हो जाएगा तो जैसे अच्छे क्वालिटी में तो स्वाभाविक है हम रुपइया देंगे और हमको अच्छा चाहिए था जी थोरा जैसे बेनीफिट आप दीजिएगा लेकिन कुछ डिस्काउंट भी तो होना चाहिए न

हम बोले रेट क्या पड़ेगा रेट क्या पड़ेगा प्राइज क्या पड़ेगा

सबसे ज़्यादा जो चमड़े वा चमड़े वाला जूता लेंगे तब ठीक है तो जैसे ऑल फैमिली का रख सकते हैं जैसे बच्चे का भी रखते हैं नहीं ऑल फैमिली जैसे पार्टी मेरे घर में होने वाला है तो हम चाहते हैं एक जगह में हम खड़े हों और हर हर फैमिली का जैसे जूता वा चप्पल होना चाहिए था और कुछ जैसे फंक्सन के लिए जैसे फंक्सन के लिए अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए था वो है आपके पास जी जैसे बच्चे का छोटा साइज होता है तो हाँ जैसे ठीक है जैसे प्राइज़ उसका बच्चे का तो बच्चे का इस तरह लीजिए जी आएँगे या हमको लेना ही है तो